म्हाराज मिगी घूमना फिरना तां बड़ा ज्यादा पसंद ऐ ऐ ना अस साढ़ी बसोह्ली दे मैह्ल न अस इत्थें बी घूमने पर अस बसोह्ली च जम्मे पले ते अस बसोह्ली दे मैह्ल दिक्खने आं ते इद्धर बी बड़े अच्छे मैह्ल न पर मिगी हिस्टारिक्ल जगह् जाना बड़ा शैल लगदा मंदरां बी जाना मिगी बड़ा शैल लगदा ते रिलेटिव्स दे घर तुस मिगी गलाओ ते ओह् मिगी थोह्ड़ा घट्ट गै शैल लगदा क्योंकि ओह्दा रीजन में तुसेंगी बाद च सनानां पैह्लें हिस्टारिक्ल रीजन दी गल्ल करनां हिस्टारिकल अस जन्ने जगह घूमन जन्ने मैह्लां दिक्खने चंबा मैह्ल दिक्खने इद्धर जसरोटा दे मैह्ल दिक्खने बाह्वे माता चली जाओ उद्धर बी बड़े सौह्ने सौह्ने मैह्ल न ते जिनेंगी दिक्खियै बड़ा गै मन खुश होंदा आनंद फील होंदा ते ज्यादाकर अस जाना चाहिदा घूमने फिरने गी हैना हिस्टारिकल जगह् अपनी फ्ही दिक्खनी चाहिदी कि साढ़े कि साढ़े पैह्लें केह् हा कि'यां राजें दे मैह्ल बने दे किस किस तरीके कन्नै ओह् खूबसूरती जेह्ड़ी ऐ ओह् असें अपने मन च बठाई किन्ना शैल लगदा उसी दिक्खना है ना इक बारी मे जदूं बाह्वै गेआ बाह्वै दिक्खे मैह्ल मिगी बड़ा आनंद फील होएआ कि फ्ही में सोचेआ बी ऐ कि जिस हून अस दिक्खा ने एह् ते बेचारे टुट्टी फुट्टी गेदे न हून पर जिस टाइम एह् बने दे होंगे इंदे च राजे रौंह्दे होगे होंदे सिपाही होंदे जेल्लै इंदी बैठक बैठदी होनी राजाएं दी किन्नी सौह्ना किन्ना शैल लगदा होना ओह् है ना उस टाइम दे मूवमेंट च असें ई अपना कैप्चर निं करी सकदे उस टाइम मिगी लगदा निं हा सिर्फ पेंटिंग चित्रकारी होंदी होनी ते फोन शोन ते हून गै चले न ते काश उस टाइम दियां सानू कुछ कुछ वीडियोज मिलदियां फोटो मिलदियां तां अस होर दिक्खी सकदे सानू बड़ा शैल लगदा घूमना फिरना में बड़ी जगह घूमने ई गेदा ऐ ज्यादा शैल लगदा अस वैष्णो माता गेदे बड़ा सौह्ना सारें कोला आनंद फील होंदी खुशी फील होंदी उद्धर जाइयै मन गी इं'या लगदा कि इस स्वर्ग च आई गे न हैना किन्ना शैल वैष्णो देवी दा दरबार ऐ मज़ा गै मज़ा ऐ वैष्णो देवी है ना ते कन्नै अस ई उद्धर जन्ने मंदरां जन्ने रघुनाथ टैम्पल जन्ने साढ़ी बसोह्ली च तुस दिक्खो किन्ने किन्ने सौह्ने मंदर न जोड़ा माता दा मंदर ऐ बाला सुंदरी ऐ जसरोटा माता ऐ वैष्णो देवी ऐ फिरी मणिमहेश न बड़े बड़े सौह्ने दरबार न इद्धर भगवान दे जिनेंगी जाइयै अस आशीर्वाद लैन्ने बड़ा शैल लगदा बड़ा फील गुड फील होंदा तुस रिलेटिव दी गल्ल करो ते मिगी घट्ट गै शैल लगदा अपने रिश्तेदारें दे घरें जाना क्योंकि रिश्तेदार जेह्ड़े होंदे थाह्नू पता ई ऐ में थाह्नू रियाल्टी सना नां रिश्तेदार थाह्नू पता ई ऐ कुछ रिश्तेदार बड़े अच्छे होंदे न नानकै ननिहाल जेह्ड़े होंदे ओह् बड़े शैल होंदे न मामू नानियां पर नानियां होन ते नानू नानियां होंग तां ननिहाल नानू नानी निं होन फिर ते ओह् साढ़े इक पता ई नेईं क्योंकि सालो साल होई जंदे जाएंगे इं'या नानी दा चाऽ होंदा नानी कश जाएंगे है ना ते जम्मू च नानकें दा बड़ा ज्यादा होंदा कि ननाकें दे जाना छुट्टियां पेइयां निं ते नानकै नस्से निं अस निक्के निक्के होंदे ते अस नानकै जंदे हे पर मिगी हून रिलेटिव दे घर जाना पसंद निं ऐ क्योंकि रिलेटिव जेह्ड़े ओह् टिच्चरबाज़ियां बड़े करदे जेल्लै दिक्खो तुस अच्छा पढ़ा ने किसी पढ़ा ने कम्म करो कुछ कम्म सिक्खो टैम आया तुस अपने ओह् करो इं'या निं गलांदे अच्छा अकल कदें निं देङन ते अपने ञ्यानें गी हमेशा अकल अच्छी देनी तुस इ'यां निं करो तुस इ'यां करो ओह् मुड़ा इ'यां करी गेआ उं'दा इ'यां करी गेआ पर अच्छा निं दस्सगे पर गलत जरूर दस्सना उ'नें